हमरा लेल पढ़ाइ ठीक छह हमरा पढ़ाइमे अच्छा लागैए पढ़ाइमे हमरा रुचि मिलैए पढ़ लिखिके चाहै छी कि कोइ बड़का आदमी बनु कोइ पैसावला आदमी बनु कोइ जॉब लिअ हमरा पढ़ाइमे अच्छा लागैए कॉलेज जानेमे अच्छा लागैए कॉलेजमे जैसे गेली क्लास कयली आओर क्लासमे अपन पढ़ाइ लिखाइ अच्छासँ बढ़िआँसँ कयली चाहे कहीँ भी रूम लेके रहली पढ़ लिखके बढ़िआँसँ अच्छासँ कोइ चीज करैके लेल हमरा अच्छा लागैए यहीके लेल पढ़ाइ करैके हम चाहे छी जैसे कॉलेज गेली गुरुजीके कोइ कोइ बात अच्छा लागैए अच्छासँ समझाबैयै